हैलो अहाँ रेस्टोरेन्टसँ बोलैत छियै हमरा जे छै कि कुछ खाना जे आर्डर करलियै रहऽ ओ जे छै कि हमरा आपस करना छै किआकि ओ जे छै अच्छा नहि रहय इएह लय जे हमरा पे फोन मे जे छै कि हमरा पैसे भेज दिअ ओ जे छै कि हमे खाना नहि लेबय अच्छा नीक नहि लागैत छै भए जेतय नऽआ ठीके छै तब अहाँ गूगल पे फोन पे जे होतय दए देबय नम्बर करि देतय